मां हिकु शर्ट मंत्रा तां चालीह सेकड़ो डिस्काउंट सां ॿारहं सौ वारी शर्ट सत सौ असी रुपिया में बुक कई वाइट कलर जी शर्ट मूंखे फ़ोटूअ में ॾाढी वणी मां उहो बुक करे छॾी

चोवीहनि कलाकनि में उहा डिलीवरी मुंहिंजे घरु अची वई ऐं शर्ट ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियुसि जेतिरो मां सोचियो हुओ मूंखे उनखां वधीक सुठी शर्ट मिली फिटिंग जेका मां चई हुई चोएतालीह साइज़ उहा बिल्कुलु चोएतालीह साइज़ जी हुई मूंखे कंहिं किस्म जी तकलीफ़ ना आई पाइण में ईअं पियो महसूसु थिए ॼण तव्हां पाण कंहिं टेलर खां वञी करे इहा शर्ट सिबाई आहे पाए करे मां जंहिं फंक्शन ते वियुसि त घटि में घटि मूंखां ॾहनि ॼणन जीअं पुछियो त हीअ शर्ट तू किथां वरिती आहे त मां सभिनी खे उहो रेफर कयो मूंखे ॿुधी करे ख़ुशी थी कंहिं माण्हू कंहिं शर्ट लाइ मूंखे साराह कई